हॅलो रमेश ड्रायव्हर उलयता न्हय हां आमकां एक कॅब बूक करपाक जाय आशिल्ली हय आमकां एक फंक्शन आसा बारा तारकेर सो आमकां पणजेंतल्यान मडगांव वचपाक जाय हय आमी टोटल पांच जाणां आसतली हय हय पांच जाणां आमचो वेळ आमचो वेळ सांचो चारांक आसतलो हय इवनींग आनी आमच्या घराचो पत्तो पणजे मार्केट आसा पळय थंय एक सोनिया नांवाची एक बिल्डींग आसा त्याच बिल्डिंगे कडेन येवपाचें तुवें कळ्ळें न्हय हय हय पणजे मार्केटा कडेन सोनिया बिल्डिंग आसतली थंय सोनिया म्हणून व्हडलें नांव बरयलां पिंकान ओके ओके तुमी कितले म्हणल्यार पावतले चारांक धा मिनटां आसतना ओके ओके आमी रेडी रावतात बरें ओके थँक्यू सो मच